जेन्ना कोवीड पोडलें तेन्ना आमक लॉकडावन पोडलें आनी तेज लागोन न्हू भुरग्यांक इस्कलाक ओसों मेळ्ळोना तेक लागोन मागी तेंका ऑनलायन स्टडी कोरपा लायलें लायक तेंक ऑनलायन शिकोवपा लागलीं स्कुल्स बीन ऑनलायन जावपा लागोलें आनी अेज लागोन न्हू कांय वायटूय बीन घोडलें आनी कांय बोरेंय बीन घोडलें भुरगीं कांय भुरगीं तें बोरें नोदरेन घेवपा लागलीं कांय लोक तें वायटूय हें कोरपा लागलीं की ऑनलायन कितें व्हिडियोज कोरपा लागले लायक कितें कुकिंग स्किल्स मागीर भुरग्यां शिकोवपा लागोन कितें कोरपा लागोलीं मोटिवेशनल व्हिडियोज कोरपा लागलीं कांय लोक ते नॅगिटिव्ह नोदरेन घेवपा लागलीं लायक तें न्हू इतले मोबायल येयलो भुरग्यां भितोर इतलें येलें की भुरगीं आतां कोवीड सोंपोन सुद्दां भायर कितें हेडों वोसनाय फोकोत मोबायलाचेरूच रावताय तेंक तें खूब हें जालां आनी तीं मोबायलाचे भितोर रावताय कितें हडों ओस आतां पोयलींच्या भुरग्यां कीत जातालें तेंक मुडो जायनाहलोलें तूम भायर ओसाय म्हूण हेडपा आतां भुरग्यांक तुमी हेडपा ओसाय वोसाय वोसाय भायर ओसाय अेश कोन्न मुडपा पोट्टा आनी हें हें बोऱ्याचें लक्षण न्हू हें वायटाचें लक्षण आनी फायदे म्हुळ्यार कितें भुरगीं तितुंतल्यान शिकों लागलां ओके आतां जेनरेशन न्यू जेनरेशन येलां ते पोरमोणे आमकां टेक्नलॉजी पोरमोणें बोदोल कोरपा जाय पूण इतलेंय वोडपा जायना की तें आमगे हेल्था वायट घोडटा आमगे लायफ आमगे पेड्यार जाता एज लागोन आमक कोरूं शिरी पोडना सो तेक लागून न्हू आमी आमगे मातशे तें आमगे उण उणेंय कोरूं जाय लायक फोनाचेर आनी थोडें बोरें आहा तें घेवूं जायें आनी वायट आहा तें घेवपा शिरी पोडना आनी भुरग्यां न्हू आतां दिवपा शिरी पोडना फोकोत ते कोवीडा लागोन न्हू भुरग्यां दिवपा पोडलें कारण तेंगे तें शिकपा हेजेर आहलो न्हू स्टडीजां लागून शिक्षणा लागोनू तेंक आनी कांय चान्सू ना आहलो सो तेज लागोन आंत तें आंत भुरगीं इस्कला वोयताय सो तेंक ते मोबायल उण कोरूं जाये